जीअं त ॿ टे साल पहिरीं लॉकडाउन लॻियो हुओ त उन में किथे असांखे न अचणु वञण जो कुझु ख़ासि सुविधा न हुओ त घर में ई असां वेठा हूंदा हुआसीं जीअं असांजी फैमिली ई असां न सभिनी जी फैमिली पंहिंजे घर में ई वेठियूं हूंदियूं हुयूं त घर में विही विही बि इंसान टीवी ॾिसी केतिरो ॾिसंदा मोबाइल हलाए केतिरो हलाईंदो आहे त असां पसंदीदा खेलु हुओ जीअं मुंहिंजो लूडो हुओ सापसीढ़ी हूंदी आहे उन में लूडो में बि कैरम बोर्ड बि हुओ त असां घर में विही टेई ॼणा मुंहिंजो घोठु मां मुंहिंजी धीअ करे सांपसीढ़ी खेॾंदा हुआसीं कॾहिं लूडो खेॾंदा हुआसीं कॾहिं कैरम खेॾी करे पंहिंजो ॾींहुं टाइमपास कंदासीं ऐं ई खेलु खेॾण सां थोरो अजीब ई ख़ुशी थींदी केरु जीतियो केरु हारियो थोरो अजीब ई मतिलबु चवंदा आहिनि हिकु अलॻि ई ख़ुशी मिलंदी आहे त अलॻि ई ख़ुशी मिलंदी हुई की हलो पंहिंजी फैमिली सां असां एतिरो टाइम गुज़ारे करे इहे नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं बि केप्चर कयूं था पिया